وہ مختلف چیزیں بہت ساری ہیں جن کے لیے دن بھر ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کپڑے دھونا برتن دھونا کولر میں بھرنا پھل سبزیاں دھونا نہانا کھانا بنانا اور بہت ساری وغیرہ وغیرہ